तशें आमच्या गोंयान जायते थिएटर्स आनी मल्टीप्लेक्सीस आमकां पळोवंक मेळटा पळोवंक मेळटात पूण सगल्यान असो सगल्यान पयलीं म्हणल्यार आमच्या आमच्या गोंयच्या काळजांतलो शार म्हणजे स्मार्ट सिटी पणजे हांगा आमकां आयनॉक्स पणजी हो पळोवपा मेळटा हो सगळ्यान असो व्हडलो थिएटर अशें मानतात आनी सगळ्यान पयलो थेटर जो गोंयांत आसलो हांगासर सगळे नवे नवे फिल्मां मुवीज जे येता ते हांगासर पयलीं येतात आनी हाचें लोकेशन म्हणल्यार सारकें आयनॉक्स बाजारांत हांगा पणजे बाजारांत कम्फटे हांगा सर तेंचे सिटींग बसपाचे सारके कम्फटेबल आसात सिटींग कॅपेसिटी म्हळ्यार नायन फिफ्टी सिट्स आसा सो ते खुबशे लोक पळोवंक शकतात आनी फिचर्स आसा एक्स्ट्रा तेंचे फिचर्स म्हळ्यार रिकलायनर सिट्स डॉल्फी सरावंड सावंड आनी तुजो फूड कोट आसा ते फूड कोटान तुमकां बरे बरे तरेचे खावपाक मेळटा जशे की पॉपकॉर्न आनी कितें वेगवेगळे सॉफ्ट ड्रिंक वेगवेगळे आनी आमची टिकेटी म्हणल्यार हांगचे टिकेटी अशे तिनशे दोनशे ते तीनशे हाजेमी भितर आसताच आनी टिकेटी तुमी ऑनलायन तेंच्या वॅबसायटीर वोसोन बूक करूं शकता पयलींच बूक आदींच बूक करूंक शकता ऑन द स्पोट वसोन सुद्दां तुमी बूक टिकेटी काडूंक शकतात ते कांय प्रोब्लम ना दुसरें जे आसा ते आसा आमचो वास्कोचो झॅड स्क्वॅर म्हण सिनेमा हो सुद्दां लायक फेमस आसा म्हणल्यार आनी हाचे सिटींग कॅपिसिटी सुद्दां बरी आसा आनी हांगाची सिटींग कॅपिसिटी आसा सिक्स हंड्रेड सिट्स आनी हो जो थिएटर आसा तो सारको वास्कोच्या बाजारान वयता त्या रोडान आसा आनी सारको तिलक मैदानाच्या कुशीक आसा सो तुमी वोसोन लायक थंयसर वचूंक शकता आनी हांगचे फिचर सुद्दां बरी आहा लायक रिक्लायनर सीट डिजिटल स्क्रिन्स इजी टू आनी हांगा तुमकां इजी एक्सेस जो शॉपिंग सुद्दां मेळटा कित्याक थेटर जाता ते कुशीक मातशे फुडेंच झुडियो आसा थंयच्यान तुमी शॉपिंग करूं शकता आनी मागीर तशेंच तुमचो फूड कोड आसा जाय ते तुमी खावंक शकता जाय ते वसोन आनी हो जो आसा म्हजे टिकेटी म्हाजी सवाय आसा सो वन फिफ्टी वान एटी टू टू हंड्रेड अशे रेंज आसा हे तुमी अशे वेबसायटीर वा एपार वोसोन आदीच बूक करूंक शकता वा थंय वोसोन ऑन द स्पोट सुद्दा काडूंक शकता अशें कांय हरकत ना मागीर येता आमचो कला अकादमी कला अकादमी आमची पणजे आसा जी सगळ्या हांगासर मुवी अशें जायना बट हांगासर जी गोंयची मुवी जातात बट गोंयची आनी कोंकणी मुवी आनी ते नाटकां नवी नवी नाटकां जी लोक न्हू आपली हें करता प्रस्तूत करता ती पयली हांगा आतां कला कला अकादमी तेजी कमिटी जी आसा ती खुबशे नाटक सर्ती हांगा आयोजीत करतात ताका लागून खुबशे लोक ते नाटक पळोवपा येतात आनी सर्ती सुद्दा खूब प्रमाणेन जाता नाटकाच्यो वा तियात्राच्यो आनी लोक लोक ते पळोवपाक अशे व्हडे व्होड नंबरांनी येतात अशे पळोवपाक आनी नाटक जे आसा नाटक हो प्रकार जो आसा तो गोंयांत कोंकणी नाटकाचो प्रकार खूब असो फेमस आसा सो ताका लागून लोक हांगा येतात